हमारे क्षेत्र में लोग देवघर जयमंगला गढ़ और और बिहट दुर्गा मंदिर धार्मिक स्थलों पर लोग जाते आते रहते हैं और देवघर में कोई दिन चाहे कोई तारीख नहीं रहता है जब मन होता है तब वहाँ जाकर के शादी बिहा मुंडन आदि करते रहते हैं और गंगाजल गढ़पुरा मंदिर है धार्मिक स्थल वहाँ भी इस शिव भगवान की पूजा होती है शिव भगवान की महिमा वहां पर अपरम्पार है और जो भी वहां जाते हैं हर किसी की मनोकामना पूरा करते हैं देवघर में भी उसी तरह होता है कोई भी वहां जाते हैं तो वहां भी मनोकामना पूरा होता है जयमंगला गढ़ भी जाते हैं वहां भी कोई तारीख आ कोई दिन नहीं होता है वहाँ पर भी शादी विवाह मुंडन होत होता है और वहां भी माता रानी हर किसी की मनोकामना पूरा करते हैं उसके बाद बड़ी दुर्गा बिहट बेगुसराय वहां पर भी उसकी महिमा भी अपरम्पार है उसके बाद पोखरिया बड़ी दुर्गा मुंगेर वाली दुर्गा उनकी भी महिमा अपरम्पार है बहुत देश विदेश के लोग मुंगेर वाली बड़ी दुर्गा से मिलने आते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं जो काली माता का भी मंदिर है नौलक्खा मंदिर है काली माता का मंदिर पोखरिया हममे है वहां पर भी उनकी महिमा अपरम्पार है बहुत दूर से लोग आते जाते रहते हैं हर किसी की मनोकामना पूरा करते रहते हैं और वो क्या कहते हैं जो अशोक धाम भी है अशोक धाम में भी लोग जाते आते रहते हैं विद्यापति में भी शिव भगवान हैं कृष्ण जी है वहां भी हर किसी की मनोकामना पूरा करते रहते हैं और क्या सरस्वती माता का भी मंदिर है यहां समस्तीपुर शाहपुर कमाल में वहां पर भी बहुत से लोग आते जाते रहते हैं वहाँ पर भी महिमा अथी मां दुर्गा सरस्वती माता हर किसी की मनोकामना पूरा करते रहते हैं